संजना जी जि'यां तुसें सनाया अपने जीवन बारे कि तुसें ई काफी सारी अकांप्लिशमेंट कीती दियां न में तुसें ई सनांऽ तुसें अग्गें अग्गें फ्चयूर्स प्लॉन केह् न तुसें केह् सोचे दा की करना केह् तुसें लाइफ च ते ओह्दे लेई तुं'दी केह् त्यारी चला दी अकांप्लिशमेंट ऐ बड़ियां हाली तक जेह्ड़ी मिली ऐ चलो ठीक ऐ वट् हाली जेह्ड़े फ्यूचर प्लॉन्स ऐ हाली ते फिलहाल में कोई परफेक्ट जेह्ड़ा अपना ऐम ऐ ओह् सनाई निं सकदी ऐ क्योंकि आखदे न अगर कोई मतलब सनाई ओड़ो आखदे ओह् पूरा करने दे जेह्ड़े ऐ चांसेस जेह्ड़े थोह्ड़े घट्ट होई जन्दे न ते इस चीज़ै च में मनन्नी होनी आं ते में थोह्ड़ा घट्ट जेह्ड़ा कम्म ऐ एह् अपना जेह्ड़ी अपनी जेह्ड़ा थोह्ड़ा साइलेंट रेहियै गै करनी होनी आं शांत रेहियै गै करनी होनी आं अपने तक रखने आस्तै ताकि जोल्लै पूरे होवै ते फिर उस चीज़ दा असर जेह्ड़ा ऐ सारें ई लब्भे ना कि मेरे बोलने कन्नै जां में आखी ओड़ेआ भला में एह् चीज़ करा दियां बाच नेईं होई सकै ते लोक मज़ाक उड़ांदे तां उस चीज़ कोला में थोह्ड़ा डरनी होनी आं ते अकांप्लिशमेंट ते मिली आ वट् फ्यूचर्स प्लॉन दी अगर गल्ल करो ते फ़िलहाल ते में ग्रेजुएशन गै करा दियां ऐ जोह्दे च मेरे मेन सब्जेक्ट ओह् पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्रॉफी एह् सारे सब्जेक्ट न ते सारें लोकें ई लगदा शायद में कम्पीटिटिव देना जां आई ए एस जां आई पी एस दी त्यारी में करा दी ओह्दे उप्पर फिलहाल ते में कुछ ऐसी त्यारी निं करा दी ऐ फिलहाल में नॉर्मल जि'यां कॉलेज आना जाना एन सी सी रखी दी ऐ ओह् करना बस उ'ऐ ते चीज़ां करा दियां होर अगर में एक्स्ट्रा दी गल्ल करांऽ ते सिर्फ में जेह्ड़ी करा दी ऐ ऑटोबायोग्रॉफी च पढ़ना शैल लगदा ऐ ते जेह्ड़ियां पढ़ा दियां ते ओह् फिलहाल में ओह् ऐ सतेंदर नाथ दत्ता दी जेह्ड़ी ऐ बायोग्रॉफी जेह्ड़ी ऐ ओह् पढ़ा दियां आं ते हाली ओह् कम्पलीट नेईं होई दी ऐ ते स्टार्टिंग मतलब चला दी ऐ हाली ते एक्स्ट्रा बिच ते उ'ऐ चला दा ओह्दे अलावा ते कुछ होर ऐ निं ऐ बाकी ते कॉलेज जाना एन सी सी करना ते ओह्दा बी मतलब अगर दिन दी गल्ल करो ते शुरूआत गै इत्थुं होंदी ऐ कि सबैह्रे उठना न्हाना धोना ते ब्रेकफॉस्ट करना ते कॉलेज लेई आना ते सत्त बजे मतलब जेह्ड़ा घरू निकली जाना ते अट्ठ बजे तक जेह्ड़ा सत्त चाली तक जेह्ड़ा कॉलेज पुज्जी जाना ते फिर जाइयै जेह्ड़ा ऐ कॉलेज शुरू रैह्ंदा ऐ ते मेरा एन सी सी दा फॉलन रैह्ंदा जेह्ड़ा नौ बजे तक सबैह्रे आह्ला फिर ओह्दे बाद दिन आह्ला शुरू होंदा तिन्न तों लेइयै चार बजे तक ते ओह् सारा एन सी सी दा रैह्ंदा ते पढ़ाई दा समें उ'ऐ रातीं आह्ला जेह्ड़ा टाइम ऐ उ'ऐ रातीं आह्ला गै टाइम मिलदा थोह्ड़ा पढ़ने आस्तै जां सबैह्रे आह्ला थोह्ड़ा होऐ दा ओह् टाइम मिलदा ऐ ते ओह्दे अलावा कोई होर मतलब सटीक ते ऐल्ली नेईं ऐ की में कुछ ऐसा बड़ा करांऽ जां जेह्ड़ी ऐ जां कोई कम्पीटिटिव लेई आह्ली त्यारी करा होग फिलहाल ते कुछ निं ऐ क्योंकी कॉलेज दे बी पेपर जेह्ड़े ऐ पैह्लें खत्म होऐ हून बापस जेह्ड़े सेमेस्टर दे ऐ ओह् शुरू होने आह्ले न ते उ'ऐ गै पढ़ाई चला दी ऐ बस ओह्दे अलावा कुछ होर नेईं